बिहारमे निजी स्वास्थ्य सेवाके विकल्पके उपलब्धता छै गुणवत्ता लागत आ सुलभताके मामलामे एकर तुलना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवासँ कोना कयल जायत सकैत अछि अस्पताल क्लिनिक जाँच केन्द्र गुणवत्ता आओर सुधार किफायती डी एम सी एच आओर पी एम सी एच से तुलना डी एम सी एच सरकारीमे ध्यान नहि रखैत छै सभ डॉक्टरसभ लेकिन प्राइवेटमे ध्यान राखय छथि भगवान जकारा जितना पैसा देनय छै तऽ लोक प्राइवेटमे जाइत छै सरकारीमे तऽ ध्यान नहि डॉक्टरसभ अच्छा अच्छा डॉक्टरसभ रखल जाइ नर्ससभ आओर जीविकासभ जेतना ध्यान देतय गरीब सभकेँ ओतना अच्छा होतय किआकि जेकरा पास पैसा भगवन नहि देने छै ओ तऽ सरकारिए जेतय डॉक्टर जकाँ नहि देतय ध्यान जकरा भगवान देने छै ओ प्राइवेटए जेतय लेकिन आदमीसभ जितना ध्यान देतय गरीबसभ लेकिन आदमीसभ वहाँ पर मृत्यु बहुत ज्यादा होइत छै सरकारी हॉस्पिटल सभमे लेकिन आदमी लाचार छै जेबय करतय ओहिमे मजबूरीके कारण जेनाइ जरुरी छै ओतय इलाज कुछ न कुछ होतय आदमीके वहाँ पर